मछली मारैके बहुत शौक हय हमे जब भी बरसातके मौसमके हमेशा इन्तजार करै छी हम आओर जब भी बरसातके मौसम अइलक आओर ओ जब भी बाढ़ आबे या जादा बारिश होलाके वजहसँ खेतमे पानि बनन्हिआँ आबे तब हमसभ तैयारी कर लेलियै मछली पकड़ैके जे जाइसँ पहिले एगो जाली ले लेली जाल किछु बड़ा वला किछु छोटावला ई सभ टाइपके ओ लेलाके बाद हमसभ निकलली आओर कोदारी ले लेली कोदारी या किछु बाँस वाँसके खम्भा टाइपके लेके हमसभ निकलल गेली सरे मे सरिहमे निकललाके बाद कभी खेतके आड़िपर पतला सा पानिके धार जहाँ निकलैत हय उहाँपर या तालसँ बना उनाके उहाँपर जाली लगैली छोटावला आओर बड़ावला जाली कोइ गाँवमे जे पुल होला जहाँसँ पानि सप्लाइ होइए उहाँ पुलबाके पास जहाँसँ पानि निकलि रहल यऽ ओइ दिशाके साइडमे उहाँपर मिट्टी पुलके पाइपवला जे हौल होइए ओइमे डालके ओकरा बाद पतला सा पानिके बनाके उपरसँ घासवला मिट्टी के काटिके पूरा सेमी बनाके उपरसँ डालि दै छी हमलोग आओर डाललाके बाद साइडमे दूगो खम्भा गाड़ि देली खम्भा गाड़लाके बाद बड़ावला जाली ओइमे लगा देली जे बड़ावला जाली लगैके कारण जे ओइमे केतनो पानि तयका स्पीडो रहै तऽ जाली नहि फटे अऽ आओर बड़ावला जालीके कारण जे ओइमे मछली वापस निकलिके नहि भागे अय लागि हमसभ जाल लगेली जाल लगेलाके बाद धीरे धीरे कभी बड़ा मछली कभी छोटा मछली धीरे धीरे करके सभ जालमे आबि जाइ आबि गेलाके बाद एगो हमसभ ड्राम रखले रही ड्राम बड़ावला ओइ सभमे पलटी करके डालि देली बड़ावला मछली अलग छोटावला मछली अलग उ डाललाके बाद हमसभ उसे घरपर भिजबा देली बनाबै लए हमसभ पाँच सात आदमी मिलके ई काम करैत रहली हऽ अऽ पाँच सात आदमीके घरपर भेजबेलाके बाद जे भी बचि गेलै कुछ गाँवके कोइ बुजुर्ग महिला जेन्स कोइ भी अयलक चाहे लेबैके ओकरा सभके हिसाबसँ रेट लगाके दे देली ई नहि जे महङ्गा रेटमे बस जे देलक ओइमे जे जे सस्ता देलक तऽ नहि बेचब चाहे महङ्गामे बेचब कय लए कि हमसभके शौक हय कारण हम सभ ई करै छी आओर जैसे कहलक तकरा बाद फेरसँ घर गैली तऽ फेर हमसभ खैली पिली आओर ओकर बाद जब भी बारिशके मौसम आबे हमर सभ दोस्त हमर सभ तैयार रहैए दोस्त कल चलैके हय मछली पकड़े जालके व्यवस्था कऽ लिहऽ बाँकी सभ हम कयले छी इएह सभ बस